आङो सप्तासे सिगां मोनसे इलिक्ट्रिक इलेक्ट्र'निक आइटेम बायदोंमोन बाल्प ओह जेखौ इयुस खालामनानै आङो गोबां नेगिटिभ एक्सपिरियेन्सखौ मोननो मोननो हादों ओह बे बाल्भखौ इयुस खालामनाय खालामनाया सप्तासेबो जायाखैमोन बेयावनो गारजि जाबाय ओह बे प्रडाकनि ओह सेयेपेल अ' सरि एलिडि बाल्भमोन बेयो ओम बे बाल्भआ मानि मोजां नोङामोन आरो ना ओब सप्तासेबो जोरासै बोसोरसे जोरनांगौ प्रडाकआ बोसोरसेबो जोरासै आं गोबां बेखौ बे प्रडाकखौ इउस खामनानै ओह बो प्रडाकखौ बायनानै गिग्रेट जानांदों मानो होमब्ला आंनि एक्सपेकटेशन्सआ मिट जायासै